नमस्ते अंटी बताइए अच्छा अच्छा जी बताइए कि आपको ई सब लगवाना है रोशनदान दरवाज़ा तो अभी आप लोहा हमको ख़रीद के देंगी या हमें ख़ुद ख़रीदना पड़ेगा आप बताइए तब हम बताए क्या पैसे होंगे क्या रेट लगाएंगे अच्छा हाँ ई चीज़ ना कि अगर मान लो हम लोहा ख़रीदेंगे तो अपने हिसाब से ख़रीदेंगे आप ख़रीद के देंगी तो आप अपने हिसाब से ख़रीदेंगी तो अगर हम ख़रीदेंगे तो आपका लगभग हो जाएगा एक डेढ़ लाख डेढ़ लाख रुपये तक रहेगा डेढ़ लाख तक मान लो एक लाख का लोहा वग़ैरह हो जाएगा और पचास हज़ार हमारी लेबरी हो जाएगी इतने हमारे करेंगे तो वह सब हो जाएगा और आपका मतलब नहीं रहेगा किसी चीज़ से ओके सर

हाँ लेकिन मैम यह यह कह रहे थे कि आप थोड़ा एडवांस हमको दे दीजिएगा क्योंकि हमको लेबर को भी थोड़ा देना रहेगा और दूसरा लोहा भी ख़रीदना रहेगा तो हमको वहाँ पर भी थोड़ा एडवांस देना पड़ता है ऐसे तो कोई सामान देगा नहीं तो आप

अरे आप लगभग पचास हज़ार तक एडवांस कर दीजिएगा जिससे कि मान लो लोहे का और थोड़ा बहुत लेबर का निकल जाए और उसके बाद काम पूरा हो जाएगा तब कर दीजिएगा अच्छा तीस हज़ार तीस हज़ार मैडम कम है तीस हज़ार आप पचास तक कर दीजिए क्योंकि तीस तक तो मान लो लोहे का दे देंगे बीस हज़ार तक अपने लेबर को दे देंगे क्योंकि उनका भी वह पहले ही थोड़ा पेमेंट लेंगे उसके बाद ही काम शुरू करेंगे और तो कोई बात नहीं है और तो हाँ और हम अपना लेबर हाँ आप आप बता दीजिएगा हम लेबर भेज देंगे और वह आपका नाप जोख ले आएगा कितने दरवाज़े खिड़की सब हैं उन सबका तो आप लगभग कित हाँ नहीं मतलब हम कह रहे हैं कब से काम लगा सकते हैं दो चार छः दिन मे लगा सकते है काम मतलब आप

अच्छा अच्छा हाँ मतलब आपको कोई दिक़्क़त ना हो जैसे और हाँ क्या ले हाँ हाँ हाँ आप पेमेंट करवा दीजिएगा और सब हम देख लेंगे ओके ठीक है नमस्ते